थैंक यू क्या हाल चाल है

ठीक है कैसी हो अच्छा बहुत दिन पर याद आई क्या बोलो

हाँ बनाते तो हैं बेटा हम बहुत अच्छा पेंटिंग बनाते हैं क्या चीज़ का ज़रूरत है तुमको हम बहुत चीज़ बनाते हैं जैसे फूल ऊल बनाते हैं टेबल क्लॉथ पर पेंटिंग करते हैं जैसे पर्दा पर पेंटिंग करते हैं जार्जिन पे पेंटिंग करते हैं उसके बाद तुमको जैसे हम भगवान का भी पेंटिंग बनाते हैं जैसे सीताराम लक्ष्मण और बजरंगबली का पेंटिंग होता है वो बना देते हैं जैसे तुम्हारे बियाह पंचमी हुआ और राम जी का शादी हुआ उसी समय से उन लोग का प्रधान है इसलिए हम राम जी का पहले पेंटिंग बनाते हैं उसके बाद जैसे तुम्हारा कृष्ण नाम ठी मनाया जाता है कृष्ण जी का है तो कृष्ण जी का जब पर्व आता है तो हम कृष्ण जी का भी पेंटिंग बनाते हैं और जैसे शिव विवाह हुआ तुम्हारा और शिव रात्रि मनाया जाता है तो जैसे शिव जी का मूर्ति बिकता है तो हम शिव जी का पेंटिंग बनाते हैं इसी तरह हर त्योहार में अपना अपना पेंटिंग बनाते हैं और बेचते भी हैं और घर में भी अपना लगाते हैं तो तुम्हें क्या चीज़ का पेंटिंग चाहिए जैसे शिव जी का पेंटिंग चाहिए या राधा कृष्ण का पेंटिंग चाहिए या सीताराम जी का पेंटिंग चाहिए जो तुमको चाहिए वो बताओ बेटा राधे कृष्ण जी का पेंटिंग जो बरा साइज लेगी तो तुमको पाँच सौ रुपया मिले होगा और जैसे छोटा साइज में लेगी तो दो सौ में होगा उससे भी छोटा लेगी तो सौ रुपया में होगा इसी तरह पेंटिंग बना के बेचते हैं हम हाँ हाँ बड़ा वाला पाँच सौ में मिलता है और उससे छोटे वाला हाँ बेटा हम तो हाँ हाँ तो सुने हैं ना तो तुम आओ और देखो तो तुमको कुछ भी हम सुविधा में भी दे देंगे और जैसे तुम्हारे संगी साथी है अड़ोसी पड़ोसी है उसमें भी हमारे प्रचार करो जो कि मेरी चाची है तो ओ अच्छी पेंटिंग बनाती है तो उन लोग को भी ले कर आएगी तो हमारा अच्छा बिक्री होगा तो हम तुमको फिर तुमको कुछ पैसा कम में दे देंगे सुविधा में दे देंगे और उन लोग को मत बताना हाँ और ओह हाँ उन लोगों से कम मत बताना और हम तुमको कुछ सुविधा में दे देंगे और उन लोग को ले कर आएगी तो जिस भाव में बेचते हैं उसी भाव में दे देंगे लेकिन तुम अपने भी ले लो और संगी साथी है उसको भी ले कर आना तो अच्छा सा होगा बिक्री हाँ ठीक है और और कुछ चाहिए